म्हज्या जिवितांत अभ्यासा बरोबर सिंगींग सुद्दां एक इम्पोर्टंट रोल प्ले प्ले करता आमच्या भारतांत तशेंच गोंयांत सिंगींग हे खूब जाण

तितू भितू हांवूय एक आसा हांवूय बीन सिंगिंगाक खूब म्हत्व दितात हांव ल्हान आसतनाच सिंगिंगा गेल्लो सुमार णव धा वर्सां आसतना सिंगिंगान गोडी लागली सिंगींगान करपा खातीर खूब मेहनत जाय पडटा तशेंच तुका सकाळीं फुडोन उठोन जेन्ना थंड वातावरण आसता तेन्ना तुका सिंगींग करपाक पडटा सुमार चार पांचांक सुमार सकाळीं उठून गाणी गावपाक पडटा थंड वातावरण आसता तशेंच तशेंच मागीर स्कुलाच्यान येवन अभ्यास केलो म्हणटगीर मागीर सांचे टायमार परतून तेच प्रॅक्टीस रियाज करची पडटा एक म्युजिशन सुद्दां तितुनूच आसता सिंगिंगाक म्युजिशनाचोय बीन रोल खूब सिंगिंगाक म्युजिशन सुद्दां एक खूब रोल प्ले करता व्हडलो रोल प्ले करता कारण कारण म्युजिशनाचे शिवार इंस्ट्रुमेंटाचे शिवार कांय गायन ना कांय सिंगींगूय जायना सिंगींग सिंगिंगाक लय ताल हें खूब गरजेचें तसो सूर सुद्दां हे खूब गरजेचो आवाज बसप त्या सुराचेर रावप हे खूब गरजेचे गायनाक सगल्याची पयली हें म्हणल्यार सा रे ग म प हें मेन गरजेचें अशें जाता सिंगिंगाक आमचे हांगसले खूब जाण फुडें सरता सिंगींग करपाक पूण थोड्याच्यान तें जायना कारण सिंगींग ही एक आमी तेका लक्ष्मीचो आमचो सरस्वतिचो मान दितात ताका आमी तशें तशें पय ती तिका रिस्पेक्ट दिवपा एक मान दिवपा सम्मानूय दिवपाक जाय सिंगिंगाक सिंगींग केल्लें जाल्यार तुजें जिवाकूय बरें दिसता मायंडूय फ्रेश जाता मनूय बरें थंड उरता आनी तूं फ्रेश असो जाता सिंगिंगाक तूं गाणी शिकतलो जाल्यार तुका पयल्यान पयली म्हणल्यार तुका गुरुची गरज आसता जो तुका शिकयता तेकाय तुयेन मान सम्मान दिवन तें शिक्षण घेवचें पडटा सिंगिंगाक तूं गेलो जाल्यार तुका खूब चॅलेंजीसूय आसतात तुका लायफा कडेनूय तुका चॅलेंज करचें पडटा मनीस तूं लायफान तूं सिंगींग प्लस शिक्षण प्लस तूं कामाक वयता जाय आनी खंयचें काम धंद्याक वयता जाल्यार तुका तें सगलें सांबाळून दवरचें पडटा म्हणल्यार तूं कसो करतलो हांव म्हाजें रुटीन म्हणल्यार हांव सकाळचो जेन्ना थंड वातावरण आसता सुमार चारांक पांचांक सुमार अशें थंड वातावरण आसता तेन्ना गायन करप गाणेश आयकप गायन करप इंस्ट्रुमेंट वाजयताली इंस्ट्रुमेंट प्ले करप थंड वातावरणाचेर कोण डिस्टर्ब आसना तेन्ना तसोच हांव स्कॉलाक वयता आठांक सुमार स्कुलाक वयता स्कुलांच्यान येयलो घराकडेन दोनाक सुमार येयलो जेवलो मातसो अभ्यास केलो पांचांक सुमार जेयलो न्हालो माटगी सांचे सातांक सुमार परतून रियात चालूच चालूच म्हणल्यार तुका गायन करतलो सिंगींग करतलो जाल्यार तुका सिंगिंगाक तितलोच टायम दिवपाक पडटा जितलो तुवें अभ्यासाकूय दिता तितलो तूं हितूनय दिता खेळपाकूय दिता सगल्याक दिता तितलो हितू तुका गायनाकूय शिक्षनाकूय तुका तितलोच हें दिवचो पडटा टायम दिवचो पडटा हांव खूब कडेन असो गेल्लो आसा कॉम्पिटिशनाक बीन गेल्लो आसा जेन्ना हांयें स्कूल चुकोन सुद्दां हांव एक दोन दीस चुकोन सुद्दां कॉम्पिटिशनाक वयतां जावं हांव प्रोग्रामाक वयतां तो वाड्यार प्रोग्राम आसता जावं कहलेय एकेडमी प्रोग्राम आसता रविंद्र भोवन प्रोग्राम आसता हांव वयतां पूण हांव स्कूल चुकोन वयतां ते टायमार पूण हांव तें शिकपाचें म्हाजें आसता स्कुलान अभ्यास आसता तोवूय हांव रिकवर करून घेता स्कुलान वचप काल कितें शिकयलें तेवूय चालून घेवपाक मेळटा अशें करून एक गाणें हें जिवितांक खूब जाणांक गरजेचें अशें म्हणपाक येता